प्रधान मंत्री पोषन योजना भारत सरकार जो ई हिकरी योजना आए जैंखे पैरें मध्यान भोजन योजना खां बि असां ॼाणींदा हुआसीं जंहिंमें भारत सरकार जा जेतिरा बि सरकारी स्कूल आहिनि उन स्कूल में कक्षा नर्सरी खां वठी करे कक्षा अठ ताईं जे ॿारनि खे सजे ॾींहं में ॾींहं जो हिकु दफ़ो गरम खाधो ॾियणो हुओ सुनिश्चित थियो हुओ जंहिंमें जेतिरा बि सरकारी स्कूल आहिनि हुननि जे ॿारनि खे हिकु दफ़ो सुठी ॾींहं जी रसोई खाइण जे मिलणु खपे औरि प्लस सरकारी स्कूल की शिक्षा बि पहिरें खां बैटर थियणु खपे सरकार जी इहा योजना सॼे भारत जे जेतिरा बि सरकारी स्कूल आहिनि हुननि में लागू आहे औरि हर राज्य जी सरकारु हिन योजना खे चङी तरह हलाए थी